मालजाल रखलासँ मालके तबिअत खराब होलासँ परेशानी बढ़ि जाइ हइ गामसँ दूर चलि जाइ छै तऽ कोनो पड़ोसीके कहिके जाइ छिए जे हमरा मालके थोड़ा देखरेख करैके हइ अगर अचानक तबिअत एम्हर ओम्हर हो गेलै तऽ गामके कोनो आदमीके बोलाकऽ देखाबैके होइ हइ तऽ ओ देखलखिन तऽ कान छुबिकऽ कहथिन जे हँ एकरा बोखार छै कोइ डाक्टर मवेशी डाक्टरके बोलाकऽ एकरा सुइ दवाइ कराही सुइ दवाइ पड़लाके बाद एकरा सेवा करही तेल कूर कानमे लगाही माथामे ताकि एकर बोखार दूर रहै डाक्टर जे दवाइ लिखतौ लिखलाके बाद ई कोनो दोकान मेडिकलसँ ला कऽ आओर एकरा काँरिमे दऽ कऽ पिआही ताकि एकर दुख दूर हो सकै जे कल्हे ई पौज करै आओर ई दाना भी अपना कुट्टी पानि करै जे एकरा कठिनाइ बचल होतै फेर डाक्टरके बजाकऽ कोइ भी जानकार आदमीके पड़ोसीके बोलाकऽ ओकरा देखा दैके हइ देखेलाके बाद ओ जे विचार देथिन ओहि विचारधारापर काम कऽ कऽ ओकरा तबिअतके पूर्ण रूपसँ ओकरा ठीक कराएल जा सकै हइ